पंजवंजाहु हज़ार अठ सौ सठ ॿ लख चारि सौ असी पंज लख असी हज़ार पंजाहु सत लख पंजा हज़ार टीह नव लख सठ हज़ार नवे